हमरा क्षेत्रमे तऽ महिला वर्गके लोकसब लोकनि सब जे छथिन से व्यञ्जन बनाबेमे बेसी ईच्छुक छथिन हालाँकि जे हलवाइ सब छै ओ सब जे पुरुष वर्गके जे छथिन लोकसब ओएह छथिन जे निक निक व्यञ्जन बनबैत छथिन होटल सबमे भी निक निक व्यञ्जन बिकाइया जाहिमे हमरा तऽ बड पसन्द अछि समोसा खाइके समोसाके तरह तरहके बनाबैके अपन तकनीकी लोकसबके अछि ओहिमे किछु किछु मशाला भी एहन अछि जे खास स्वाद ओहिमे जे हइ ओकर अनुभूती प्रदान करैया जेनाकि अहाँकेँ समोसामे भऽ गेल आ खास कर हमर जे अछि से छोला भटोरा भी बड नीक लगैया हमरा जे व्यञ्जनमे हमरा तरफ से अहाँकेँ नारियलके चटनी जे भऽ गेल अहाँकेँ मशाला होइया से दक्षिण भारतके भी अहाँकेँ प्रदान करत अनुभूति ओकराबाद चीनीके तऽ यूज नहि अछि एहिमे अहाँकेँ मशाला सब निक निक ओहिमे देबे से स्वाद बढ़ैया अहाँकेँ छोला भऽ गेल जेनाकि अहाँकेँ ओकर तरीका अलग अलग अछि बनाबैके सबके ई एहि क्षेत्रमे तऽ व्यञ्जनमे खास कर छोला भटोरा आओर समोसा ई सब भी बड नीक लोकसबके पसन्दीदा अछि